असांजे आसे पासे में घणेई कोलेज आहिनि जीअं आर्यन कोलेज हे गोरमेंट कोलेज हे सवित्री गर्ल्स कोलेज आहे घणेई प्र घणेई कोलेज अहिनि जंहिंमें की मुंहिजा भाउर भेनरूं बि इन्हनि कोलेजनि मां पढ़ियल लिखियल आहिनि ही ऐं जीअं मुंहिंजो भाउ आहे उहो गवर्मेंट कोलेज में पढ़न्दो आहे उन उन जा सबजेक्ट हू उतां एम कॉम पियो करे उनखे उते घणेई सुठो वातावरण मिलंदो आहे घणेई सुठी पढ़ाई कंदा आहिनि उते बि जीअं मुंहिंजी भेण आहे उहा सावित्री गर्ल्स कोलेज मां पढ़ाई पइ करे मां बि पाण उतां खां ई पढ़ियल लिखियल आहियां मुंहिंजी भेण जा सब्जेक्ट बि हू बि हुतां खां सुठी पढ़ाई पइ करे हुते उनखे बि सुठो ओतिरो ई सुठो एनवामेंट एन्वायर्मेंट वातावरण मिलेस वेठो हू हुतां बी ए पइ पास करे हुन जा बि सबजेक्ट हा न हिंदी लिट्रेचर अथस जोग्राफी अथस हिस्ट्री अथस ऐं उन्हनि में हू सुठे सां पढ़ाई पंहिंजी पढ़ाई कंदी आहे मां बि उन ई कोलेज मां पढ़यल लिखियल आहियां हुन पाण बि हुते जा प्रोफेसर बि पाण ॾाढा सुठा आहिनि हुननि स्टूडंट खे काफी सुठो पढ़ाईंदा लिखाईंदा आहिनि हुननि खे सुठो सपोर्ट कंदा आहिनि ताकी हू अॻियां सुठी तरह सां तरकी कनि अॻियां वधनि